اصل میرا منی ٹرانسفر کا کام ہے اور مجھے لیپٹاپ کی ضرورت تھی تو میں نے ایک لیپٹاپ خریدا ایچ سی ایل کا بٹ وہ خرید تو لیا میں نے لوگوں نے مجھ سے بڑھیا ہوتا ہے لوگ مجھ سے بولے ڈیل کا بڑھیا ہوتا ہے ڈیل کا لیکن میں نے ایچ سی ایل کا خرید لیا اور ایچ سی ایل کا لیپٹاپ بھائی میں نے خرید تو لیا اس کے بعد کیا ہوا اس کی بیٹری بیکپ بڑھیا نہیں ہے اسے چارجنگ میں لگا کے رکھو تو یوز ہوتا ہے چارجنگ نکالو تو آدھا ایک گھنٹے میں وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھیا تو موبائل ہی تھا بڑھیا میرا کہ موبائل سے میں کر تو لیتا تھا اب میں نے بتائیے تیس پینتیس ہزار روپئے خرچ کرے اور لیپٹاپ خرید کر لے کر آیا کیا فائدہ ہوا میرا اب بتائیے اب اس کا میں کیا کروں اب میں کمپلین کرتا ہوں کسٹمر کیئر پہ فون کیا میں نے تو انہوں نے یہ کہا جی آپ کی ہم بیٹری ریپلیس کر دیں گے اب ریپلیس کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے پہلے تو آؤٹسائڈ کہیں جانا پڑتا ہے ہمیں اب پہلے اس کو جمع کر کر آؤ تیس پینتس ہزار روپئے کی چیز لی ہے میں نے اب اس کو جمع کریں پھر اس کو ٹائم دیں پھر دوبارہ جائیں تو ہمارا تو دماغ خراب ہو گیا اب بتائیے ہم کیا کریں اس کا